आं मैया मोनसे चारजार बायनानै लाबोदोंमोन बे चारजारखौ बेराद मोजां मोननानै आं लाबोनाय जादोंमोन नाथाइ सप्ताहसेनि उनवनो बे चारजारा गाज्रि जानानै फैदों खामानियाव गैयै जानानै फैदों